बर्तन धोने की प्रक्रिया काफ़ी साधारण प्रक्रिया है पहले के जमाने मे बर्तन को मिट्टी से धुला जाता था रेत से धुला जाता था कोल के राख से धुला जाता था लेकिन आज के जमाने जैसे गाँव के लोग रहते है वो उन्हें अच्छे मार्केट में आए हुए उत्पाद जो रहते है वो उन्हें नहीं मिलते तो वो अभी भी लोग जैसे कोल जैसे जगह में जहाँ होते है वहाँ उनको कोल के राख मिल जाती है उनसे भी माज लेते है उनका साफ भी हो जाता है और मिट्टी के मिट्टी भी यूज कर लेते हैं उससे भी उनका बर्तन साफ हो जाता है रेत वगैरह तो आज के डेट में रेत तो बहुत कम यूज करते हैं लेकिन मिट्टी और राख तो आज भी यूज होता है लेकिन शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो इन सब चीज़ों का यूज ना करके वो जो मार्केट मे बहुत सारे प्रकार के चीज़ें आदि है उत्पाद आते हैं उनका उपयोग करते हैं लोगों को ये लगता है उनके दिमाग मे ये भर दिया जाता है कि इसको हम यूज करेंगे इसका उपयोग करेंगे तो बर्तन काफ़ी साफ हो जाएगा जो इतने दाग लग जाते है तेलिये रह जाते हैं कड़ाई हो या फिर कोई से भी बर्तन हो लोगों को ये लगता है कि इस उत्पाद को यूज करने से ठीक हो जाएगा बर्तन क्लीन हो जाएगा लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा होता नहीं है पर लोग बहुत सारी चीज़ें यूज करते है जैसे कि साबुन ले लो ये सारी चीज़ें शहरों मे यूज होती है साबुन निरमा लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है कुछ बहुत सारे प्रकार के उत्पाद आते है कभी कभी कुछ उत्पाद सही भी होते है कुछ प्रतिशत ठीक हो जाते है बर्तन साफ हो जाते है कुछ प्रतिशत साफ नहीं होते है लेकिन बर्तनों को ज़्यादातर धोने के लिए साफ करने के लिए नींबू का भी यूज किया जाता है कभी कभी इन्हीं सब चीज़ों का यूज किया जाता